जय झूलेलाल हा किथां

अग्रीमेंट में त पहिरीं त इअ लिखिजे न की जेको तव्हां मूंखां जेको बि गुड्स वठो पिया जेको बि सामान वठो पिया त उहो बराबरि सां तव्हां मूं खां वठंदा त उनजी पेमेंट मूंखे पूरे टाइम ते ॾेई सघंदा आहियो ऐं केतिरे टाइम खां पोइ तव्हां मूंखे ॾेई सघंदा आहियो बाक़ी हा हा पंज प्रतिशत तां एड्वांस ॾेई सघंदा ऐं बाक़ी जे ड्रेसिस विकामजंदा पोइ ॾेई सघंदा त इहो तव्हां मूंखे अग्रीमेंट में लिखी ॾींदा हा हा तव्हां मूंखे अग्रीमेंट में अगरि लिखी ॾींदा ऐं उनजे पासे में साइन बि कंदा त ई हलंदो न त पोइ ई न त पोइ न हलंदो हा हले हले काई ॻाल्हि नाहे ॿियों कुझु सवाल अगरि कुझु उन मटिरियल में ख़राबु न हुजे यूज़ड न हुजे या कुझु केर केर वरी छा पाए करे वरी हुअ वापसि मोटाइनि था त पोइ या हुननि खां सड़ी तो वञे जीअं हाणे दिवाली में फ़टाका बारिनि त त हुन खां सड़ी थो वञे पोइ एक्सचेंज करे छॾिंदा आहिनि त अगरि इयं काई बि वीकनेस वीक पॉइंट हूंदी त पोइ असां न करे सघंदा आहियूं तव्हांखे बराबरि चैक करे वठणु पवंदव त ई मां तव्हां खां वापसि वठी सघंदमि यूज़ड न हुजे हा इहा क्लोज़िस एड कंदा त पोइ वधीक सुठो थींदो छोकी वरी असांखे अॻियां हली करे दिक़त न थींदी काई ॻाल्हि हुजे

जय झूलेलाल